हम रंगदिरी से बोल रहे यहाँ एगो मडर हो गया है आप कहाँ पर हैं एगो मडर हो गया आप कहाँ पर हैं यहाँ मडर हो गया आप रमदिरी थाना में हैं आँए इसका इसका आभास का कौन ज़िम्मेदारी देगा आप आइएगा आ आप आइएगा जो एक दूसरा मडर हो जाएगा तब आप आइएगा इ कह रहें एक दूसरा फ़िर दूसरा मडर हो जाएगा तब आप आइएगा दारू पीकर घोलटा हुआ है उसको इसको ठोक दिया इसको ठोक दिया है एक कानून यह कानून है न आप कानून का टाइम तो लागु ही कीजिए आप वजह से यहाँ हम यहाँ आप उधर ले हैं पब्लिक जादे हैं एँव पब्लिक जादे है तो मारपीट यहाँ हो गया है आप जल्दी आइए नहीं तो हम नहीं नहीं तो हम कम्प्लेन कर देंगे

एम्बुलेंस से भी अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं आया आया है आप जल्दी आही आइए नहीं तो कर देंगे कि कि यहाँ पर आधा घंटा से लाश धरा हुआ है नहीं एम्बुलेंस आया नहीं पुलिस आया है नहीं कोई आया है पब्लिक सिर्फ भीड़ लगाया हुआ है देख बा देखभाल आप न करिएगा प्रशासन आप हैं आप न कीजिएगा हम तो रास्ते भर आदमी है जाते हैं आते हैं हम देखें लाश तो आपको फ़ोन किए हैं एन एम्ब्रेंस एने प्रशासन आया है तो हम क्या करें आप आप नहीं है तो दुसरे आदमी को फ़ोन करके दुसरे स्टाफ को भेजिए न नहीं आइएगा तो हम कम्पलेन अब कर देते हैं बड़े बाबु को कम्पलेन कर देंगे यहाँ पर यहाँ पर लाश गिरा हुआ है आप आ नहीं नहिए नय एम्बुलेंस आया है यह क्या यहाँ क्या रुल कि नियम है

आप जल्दी आइए यहाँ लाश गिरा हुआ है समझे यहाँ लाश गिरा हुआ है जल्दी आप आइए ए एम्बुलेंस भी फ़ोन करके बोला लीजिए ठीक ठीक आइए जल्दी